जीअं ई बुक जा घणा ही फ़ाइदा आइनि उएं ई हुन जा कुझु नुकसान बि आहिनि हिकु नुकसान इहो आहे त ई बुक जे लाए असांखे हिकु मोबाइल डिवाईज़ जी ज़रूरत हूंदी आहे जेको सभिनी वटि न हूंदो आहे या त हुन जी बैटरी ख़तमु थी वेंदी आहे त असां हमेशा ई बुक जो इस्तैमालु न करे था सघूं ई बुक बुर्जु़ग माण्हू न इस्तैमालु करे सघंदा आहिनि छो त मोबाइल हुननि जे लाइ ॾुख्यो हूंदो आहे ऐं उहो हुननि खे बरोबर इस्तैमालु करणु न ईंदो आहे ई बुक्स सां अखियुनि ते प्रभाउ थींदो आहे ऐं अखियुनि ते छिकाव पवंदो आहे घणे ही स्कूलनि में हाणे ई बुक्स इस्तैमालु थी थिए ॿारनि खे पढ़ाइणु लाइ पर उहो ॿारनि जे भविष्य जे लाइ हानिकारकु आहे जाम माण्हुनि खे पुस्तक हथ में खपंदी आहे जीअं त हू पन्ना पल्टाए सघनि ई बुक में उहा सहुलत नाहे त ही हुयो ई बुक जा कुझु नुक़सानु